हैलो हून साढ़े पिंड स्वांखा बाबा सिद्ध गौरिया दा इत्थै मेला लगदा ओह् ते सारें गी पता होना कि बाबा सिद्ध गौरिया बड़ी मश्हूर जगह ऐ उत्थै मेला लग्गेआ ते नुहाड़े कोला लगदे दो हफ्ता मेला रौंह्दा इत्थै दो तिन्न बड़ी बड़ी दूरा लोक औंदे न पंजाब जलंधर दिल्ली जम्मू मुंबई पता निं कुद्धरा औंदे इन्ना रश होंदा नी इत्थै बड़ा मजा आंदा कि मेला दिक्खने दा केह् सनांऽ तुसेंगी में ओह्दे बाद इत्थै कुलचा लगदा बड़ा गै सोआद बनांदा बंदा ते फ्ही ओह्दे बाद गोल गफ्फे होर बी मतलब की आईसक्रीम ते लच्छे मतलब कि बड़ी स्हेई स्हेई चीजां लगदियां न फिर ओह्दे बाद जेल्लै पंगुड़े होइये एह् जैदातर मेले च उऐ जेल्लै उद्धर पंगुड़े आह्ली साइड गै मजा लेआ झूटे ले ते कदें किश्ती आह्ला फिर ओह्दे बाद भांगड़ा मारेआ अपने मस्त रेह् उप्पर चढ़ियै मजा आंदा झुटे लैने दा मतलब कि सब तू स्हेई चीज ऐ इसदे बाद मजा केह् मजा हा यरो झूटा लैने दा नजारा बक्खरा आंदा ऐ ते ओह् गोल होइया गोलतारा इन्ना मजा निं आंदा ऐ बल्के जेह्ड़े बंदे पैह्ली बारी लैंदे ओह् डरी बी जंदे न किश्तियै च झूट्टे लै जेह्का पैह्ली बारी ते उस्सी अटैक होई सकदा ऐ जेह्दा दिल थोह्ड़ा हल्का होऐ ओह् ते गेआ समझो होर बी जेह्ड़े डांस बड़े मतलब कि शैल शैल झूट्टे लगदे न इत्थै अस अपने मेले च बड़ा एंजॉय करने होन्ने न होर बी जि'यां इद्धरा साढ़े उद्धर गे बाबा चाम्बल आह्ली जगह पर बाबा चाम्बड़ आह्ली जगह ऐ बड़ी शैल जगह ओह्बी उद्धर बी बड़ी दूरा दूरा दुनियां पुज्जदी ऐ दुनियां बड़ी बेस्हाबी दुनियां होंदी ऐ पैर रक्खने दी जगह निं होंदी ऐ बाबा सिद्ध गौरिये दे बी बड़ी दुनियां औंदी ऐ अस खुद उत्थै सेवा करने आं अपने पिंड जगह ऐ बाबा सिद्ध गौरिया दी एड्डी दूरा दूरा दुनियां आंदी ऐ अस बड़े खुश होन्ने आं कि साढ़े पिंड इन्नी मशहूर जगह बाह्रै दी दुनियां बड़े बड़े दूरां दी दुनियां आंदी ऐ मतलब कि बड़ा गै मतलब शैल लगदा जिसलै बाह्रा बाह्रा दी दुनियां दिक्खो आं भई साढ़े पिंड बी बाह्रे दी दुनियां औंदी ऐ मतलब कि हून समझो इत्थै मेला ऐ निं ऐ ऐल्ली बी बाह्र दी दुनियां आई दी होंदी इत्थै टूरी दी होंदी ऐ बाबा सिद्ध गौरिये दे दौ बस्सां आवा दियां चार बस्सां आवा दियां सत्त बस्सां आवा दियां इ'यां गै चाम्बलै आह्ली बड़ी मश्हूर जगह उद्धर बी दुनियां आंदी बाह्रै दी बाह्रै दी बड़ी दुनियां आंदी ऐ अपने चाम्बले आह्ले मश्हूर जगह ओह् बाबा चाम्बले आह्ली उत्थै बी बड़ा रश होंदा लोग दिक्खने गी आंदे न उत्थै दी मिट्टी बड़ी गै मश्हूर ऐ बाबा चाम्बलियाल पूरा बॉर्डर लेन ऐ बॉर्डर लभदा उत्थुं होर बी पिंडे दे लोग बी शैल सेवा करदे न उत्थै अस बी जन्ने होन्ने उत्थै सेवा करने होन्ने मतलब कि सेवा दा फल होर फ्ही अपने बाबा सिद्ध गौरिया दे शैल जगह मतलब कि दिक्खने आह्ली जगह ऐ बाबा सिद्ध गौरिया इत्थै बड़े लोग आंदे दूरा दूरा दे जम्मू दे मुंबई दे महाराष्ट्र जेह्ड़े इत्थै दे महंत न बाबा भोलानाथ जी उं'दे कन्नै बी मतलब कि ओह् बड़े ठीक न चंगे न ओह्बी अस औंदे जंदे थोह्ड़े उं'दा शीरबाद लैन्ने होन्ने आं जिन्ने उं'दा शीरबाद साढ़े कन्नै उन्ने चिर असें गी कोई टेंशन निं ऐ होर मतलब कि तुसेंगी में एह् सनाना चाह्न्ना कि बड़ी मश्हूर जगह ऐ होर इत्थुं दे कचालुं बी बड़े सोआद बनदे न ते जेह्ड़े कचालु आह्ली रेह्ड़ी लांदे न मतलब बड़ी सोआदली रेह्ड़ी मतलब कि तुस अगर उं'दे कचालु खाओ ना कदें बड़ा मजा आंदा ऐ होर गोल गफ्पे बी मतलब कि रेह्ड़ियां बड़ियां लग्गी दियां होंदियां जेह्ड़ा सोआद उस रेह्ड़ी आह्ले बंदे कोल औना ऐ ओह् कुसै निं होना ऐ इ'यां बाह्रा बड़े लांदे जलेबियां पकौड़े पर जेह्ड़ा सोआद उं'दा नी आय हाय ओह्दे तां नजारे बक्खरे न ते बस में बी एह् चाह्न्ना कि तुस बी कदें इद्धर आओ कि एह् जेही चीजां चक्खो ते तुस बी आक्खो कि हां भई कि एह् चीज शैल ऐ